جی ہاں بالکل ہمارا پیارا مذہب اسلام ایک دینِ فطرت ہے جو پوری انسانیت کی ہر شعبے میں مدد کرتا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے اور کسی بھی میدان میں اور کسی بھی فیلڈ میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے انسان کی زندگی ایک پہلو ہے جو اس کو سب کچھ اسلام نے سکھایا ہے اور اس کو بتایا ہے جس کی ضرورت کو ضرورت ہے اسی طرح جسمانی اور ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور جسم اور ذہن کو صحتمند رکھنے اور ذہنی سکون مہیا کرنے میں اسلام کا بہت اہم رول رہا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحت اور تندرست کا خیال اگر رکھا جائے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی شاندار ہوں گی ہوگی اسلامی تعلیمات کے مطابق صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے دور رہنا اور بچنا ضروری ہے جیسے زیادہ کھانا یا ضرورت سے زیادہ سونا یا پھر بہت زیادہ فارغ رہنا اور کاہلوں کی طرح بیٹھے رہنا